ہیلو گڈ مارننگ جی کیا آپ ہیلتھ انشورنس سے بات کر رہے ہیں سر ہیلتھ انشورنس کروانا تھا مجھے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا کیا پلان ہیں کیسے کیا کیا ہوتا ہے جی جی سر جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی اچھا سر مجھے ایک چیز اور معلوم کرنا تھی کہ جیسے آپ کے حساب سے کون سا صحیح رہے گا چھ ہزار والا یا مطلب چھ مہینے والا جو آپ بتا رہے ہیں یا بارہ مہینے والا یا پھر اس سے بھی کوئی اوپر کا پلان آتا ہے کیا اور زیادہ اپن اگر کروانا چاہیں تو جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا سر سر اس سے اوپر بھی کوئی پلان آتا ہے کیا یہ اچھا اچھا اچھا اس میں سر جو اٹھارہ مہینے والا جو پلان ہے اس میں اپن کو کتنے کیا پے کرنا رہتے ہیں کیا رہتا ہے اس میں جی اٹھارہ ہزار روپیے اپن کو پے کرنا رہیں گے اس میں اچھا اچھا مطلب اٹھارہ ہزار روپیے اپن پے کریں گے تو اٹھارہ لاکھ کا اپنا بینیفٹ کمپنی اپن کو دے گی انشورینس کمپنی جی جی اچھا اچھا اچھا

جی جی جی جی چلیے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا دھینہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا اور جیسا بھی ہوگا جی جی جی جی شکریہ شکریہ سر ٹھیک